دہلی نے اپنی لمبی اور پر اثر تاریخ کے دوران کئی مشکلات اور تنازعات کا سامنا کیا ہے یہ شہر نہ صرف ہندوستان کے سیاسی مرکز کا حصہ رہا ہے بلکہ بڑھتی ہوئی آبادی ثقافتی تناؤ اور سیاسی اتار چڑھاونے اسے کئی دفعہ جھنجوڑا ہے نیچے کچھ اہم مشکلات اور ان کے حل کی کوشش کا ذکر ہے اگلاموں اور لطف زوال کا دور مشکلات دہلی پر کئی بار افواج کا حملہ ہوا جیسے غزنوی غوری تیمور اور نادر شاہ کے حملے ہر دفعہ لوٹ مار تباہی اور انسانی نقصان ہوا حل ہر دفعہ نئے حکمرانوں نے شہر کو دوبارہ بسایا مسجدیں قلعے اور عمارتیں دوبارہ بنائی گئیں جیسے شاہ جہاں نے پرانی دلی بنائی